हाँ जी मैं दस और दस लाख के बीच पाँच संख्या बोल सकता हूँ पचास साठ नब्बे एक सौ बीस एक सौ अस्सी